हाँ घूमने चलना है अच्छा तो अकेल अकेले अकेले जाएँगी कि फ़ैमिली के साथ जाएँगी अच्छा अच्छा हाँ तो बस से चल बस से चलना है बस से चलना है कि ट्रेन से चलना है अरे बस का तो किराया ज़्यादा बहुत लगेगा औ फिर अच्छा हाँ लखीमपुर में शंकर जी का मन्दिर है अच्छा तो ठीक है चलिए घुमा लाएँगे तैयारी करो अपनी और घुमा देंगे और इधर चलो आगे पारसनाथ वगैरह हो आओ चलके भाई या वहाँ चलो कौन अमरनाथ पुरी नहीं चलोगी शिव जी का बहुत अच्छा मन्दिर है हाँ हम सब कहीं घुमा देंगे हाँ अमरनाथ चलो चाहे सोमनाथ चलो हाँ ये सब शिव जी के मन्दिर हैं किराया लगेगा तो लगेगा घूम घुमा हम देंगे और ज़िंदगी में है का पैसे का होगा क्या हाँ ठीक है तो मतलब परिवार सहित चलोगी आँ ठीक है परिवार सहित तो ठीक है फ़ैमिली करो किराया तो भाई वहाँ का ज़्यादा लगेगा ही अब जितनी दूरी होगी उतना किराया होगा अब दूरी के हिसाब से किराया होगा अब ये है अगर बचत करना है तो ट्रेन नहीं तो बस हाँ तो वह हाँ हाँ तो दो चार हज़ार रुपये में आज कल क्या होता है कम से कम दस हज़ार रुपये चाहिए और का कुछ खाना है कुछ पीना है कुछ घूमना है कुछ लेना है हाँ दस हज़ार रुपैया तो कम से कम होना चहिए ठीक है तो तैयारी करो हम घुमा देंगे नमस्ते